साढ़े मेन ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जेह्के हैन जि'यां पैह्लें कालज नेई हा ते हून इक वूमन कालज होई गेआ अपना डिग्री कालज होई गैआ उघमपुर अपना बासकर कालज होई गेआ एह् त्रै चार कालज न बासकर कालज एह् जेह्का ओह् प्राइवेट कालज ऐ बाकी सारे गवर्मैंट ना गवर्मैंट कालज च केह् होंदा असें गी इक बारी गै फीस देनी होंदी बाकी इत्थै सब फ्री होंदियां अबा अपने प्राइवेट कालज केह् होंदा के म्हीनै म्हीनै फीस होंदी जि'यां प्राइवेट स्कूल होंदा इ'यां गै होंदा ऐ प्राइनेट कालज मैंह्गे होंदे भाई लोक जेह्के होंदे ओह् नेईं देई सकदे फीस कि सारे इन्ने अमीर थोह्ड़ा नेईं होंदे के फीस देई सकन उघमपुर दे लोक इ'यां बी सारे जैदातर मिडल क्लास न अमीर नेईं हैन अमीर बिच्च बिच्च गै हैन गरीबे लोकें गी तदाद अजें बी जैदा ऐ इत्थै

अगर तुस जाओ दिक्खी लैओ डिग्री कालज ते शैल अपार्चुनिटी थ्होंदी असें गी खोल कूद च बी असें गी शैल अपार्चुनिटी थ्होंदियां असें गी ओह् ट्रेनिंग करांदे बड़ी सारे चीजें दी ते जेह्का एह् कोर्स जैदातर लेइयै जंदा ओह् है इक होई गैआ कोर्स अपनी अपनी ज'गा सारे जैदा लैंदे लोक आर्ट्स बी लोक बड़े लैंदे मैडिकल बी लोक बड़े लैंदे नान मैडिकल बी लोक बड़े लैंदे जि'नें इंजीनियरिंग करनी ओह् लैंदे जि'नें डाक्टरी लाइन च जाना ओह् मैडिकल लैंदे जि'नें किश होर सोचे दा होंदा ओह् सब्जैक्ट कुदै इग्जाम दी त्यारी करनी होऐ के ए ऐस्स जां आइ ए ऐस्स बगैरा करनी होऐ तां ओह् आर्ट्स नेईं नेईं अपना अपना स्हाब किताब ऐ कामर्स इक है जो घट्ट लैता जंदा ऐ सब्जेैक्ट बाकी दे मकाबले मगर बाकी जेह्के जो हैन तां एह् बराबर गै लैंदे बच्चे